नमस्ते सर हाँ जर्नलिश्ट बोल रहे है क्या हम को जर्नलिस्ट का पढ़ाई करना था हाँ हम समस्तीपुर से बोल रहे हैं

मुझे दोस्तों के माध्यम से आपका नंबर मिला था वह कह रहे थे कि जो इसी नंबर पर बात कर लीजिए तो आपका सही बता देंगे वह क्या करना पड़ेगा क्या प्रोसेसिंग से गुज़रना पड़ेगा समा हाँ समस्तीपुर में ऐसे कहाँ कहाँ पढ़ाई होती है हाँ आप मुझे सहयोग तो करेंगे ना

हाँ बीच में जर्नलिस्ट को दबाया गया था इसी लिए हम भी सोचते हैं जर्नलिस्ट की पढ़ाई कर के जो भी दबे कुचले लोग हैं जो दबी हुई आवाज़ है उसी को उठाने की कोशिश हम भी करेंगे इसी लिए आप से संम्पर्क करने की कोशिश कर रहे थे कब से कर रहे थे नहीं हो पा रहा था हम भी थोड़ा समझ सकते हम भी थोड़ा हाँ हम भी थोड़ा समाज के कल्याण के लिए ही सोच रहे थे कि थोड़ा हम भी हो जाते थोड़ा अपने एरिया का अपने क्षेत्र का वह जो समाज दबा हुआ जिसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है उसी सब के माध्यम से हम भी इसी लिए हम भी जर्नलिस्ट की पढ़ाई करना चाहते थे पढ़ाई करेंगे तो ही अच्छा रहेगा हम्म हम्म

अच्छा तो आप सभी चीज़ यह थोड़ा आपका अपना पूरा जो परसनल नंबर है यह सब आप थोड़ा सेन्ड कर दीजिएगा मुझ को जिससे आप से सम्पर्क करने में दिक़्क़त ना हो अच्छा अच्छ ठीक है वैसे कब आना होगा ठीक ठीक ठीक ओके सर नमस्ते